औ लांनो हागोन नामा

बायदिसिना जिब जुनार नुगोन दा जिब जुनारफोर मै औ

बिदिखौनो नायनो थांनो नागिरदों बे आच्चा आच्चा नोंखौ कन्टेक्ट खालामनांसिगोन होनबाथ' ने थांनाया माने बे सब्थायावनो थांगोन साननैसोनि उनाव माने नोंखौनो कन्टेक्ट खालामनानै थांनोसै अ आच्चा आच्चा थारमाने खोनानाय बादिबा खोनानाय बादिबाथ' नों नङाबानो बेरायनो हाखाया नङा होनबा दे नोंखौनो कन्टेक्ट खालामनानै लोगो हमनोसै बेनोथ' औ औ बेबायदिखौनो नांखागौ जोंबो बिदिजोंनो लोगो हमनानै थांनो होनखानाय

लोगो हमनो होनखानायखामोन नोंखौनो

दे होनबालाय माथोबाव नोंखौनो कन्टेक्ट खालामनोसै जोङो साननैसोनि उनावनो थांगोन हो

जागोन गारि गंसे

विंगार गंसे औ औ औ

औ साननैसो उनाव कन्टेक्ट खालामनोसै दे औ दे